ओइ माइया बेसेसो थांदोंलै दाबायदियाव आइजंफोरा बाहादुरफोरा

जानायनियानो

मननै मनथामसो थोगोन ओरैनो दा साननैसोनि ओंखारथ'यैनि थाखाय आरो औ औ बाहादुर आइजंफोरबाबो जागोन बाहादुरफोर बेसेसो थांदों दा दामफोरालाय ओमफ्राय बाहादुरफोरालाय इमान दाम मा बेलेगाव माथो कम होननाय खोनादोंलाय औ जोसाफोरालाय जोसाफोरालाय जोसाफोरा बेसेसो

औ औ दे जायोबालाय लाबोगोन दे आं माइखौ खम लादो बाहाय ए थाइसे थाइनै कम जाया होनबा औ हो माबा अ अ जोसाफोरखौलाय माइ कम बा बायनो हागौमोन जोसाफोरा कम जाया होनबा औ औ औ दे लाबोगोन दे बाहाय ओमफ्राय जानायफोर अ अ अ अ जोसाफोरा अ अ आइजंफोरा जोसाफोरखौ लगायना जाबा गोथाव जायो आरो अ

अ जागोन दे आं गाबोन माइ मोनाबिलि थांगोन